पंज जनवरी उणिवीह सौ पंजाह वीह मार्च उणिवीह सौ नवे चोॾहां दिसंबर ॿ हज़ार चोॾहां ॿारहां फरवरी ॿ हज़ार छह अठ एप्रिल ॿ हज़ार नव